जय झूलेलाल मां अॼु हिक ड्रॉइंग थी ठाहिणु चाहियां मतलबु नई ड्रॉइंग ठाहींदमि पर हुन ड्रॉइंग खे ठाहिण लाइ मूंखे ॾाढा सारा सामान खपंदा हूंदा जीअं की पेंसिल रबड़ शार्पनर कलर कलर बि ॾाढी तरह जा ईंदा आहिनि वॉटर कलर ईंदा आहिनि पेंसिल कलर ईंदा आहिनि मोम कलर ईंदा आहिनि ॾाढा सारा ईंदा आहिनि ऐं मार्कर ऐं गिलीटर जो शाइनिंग वारा मस्तु वारा गिलीटर हूंदा आहिनि हुओ ऐं स्केल ऐं पेपर जंहिं में ड्रॉइंग कबी हू पेपर ऐं कलर पेपर जो जंहिं सां पाणि कुझु सुठी तरह सां दर्शाए सघूं था हुन में उहो ही सभिनी सामग्रियुनि जी मतलबु हिन सभिनी शयुनि जी पाण खे ड्रॉइंग में सभिनी खां पहिरीं आवश्यक हूंदी आहे असां पंहिंजी ड्रॉइंग खे ठाहिण लाइ ऑनलाइन स्त्रोत ॾीसंदा आहियूं जीअं ऑनलाइन कुझु जीअं ठाहिणो आहे त पहिरीं ऑनलाइन में जीअं पाण खे सीनरी ठाहिणी आहे त पहिरीं पहिरी हुनखे ऑनलाइन ॾिसी करे पोइ हुनखे साम्हूं रखी करे या हुनजी फ़ो हुनखे गूगल था ॻोल्हे करे हुनखे साम्हूं रखी करे पोइ हुन ते पेपर ते पंहिंजी कलाकारी कंदासीं पहिरीं छा कंदासीं सभिनी खां पहिरीं सभिनी खां पहिरीं पेन हुन ड्रॉइंग खे ॾिसी करे ऐं पेंसिल सां हल्को हल्को ठाहींदासीं ठीकु आहे हुनखां पोइ ठाहे करे पोइ अगरि हू सही थी वेंदो मतलबु हू बिल्कुलु सही ॾिसण ईंदी हुन में ठहियल पोइ हुनखे डार्क कंदासीं ऐं पोइ हुनखे हुन सीनरी जी अकोर्डिंग हुन छवि जे अकॉर्डिंग हुन में ढालींदासीं ऐं गिलीटर पेन ऐं कलर वग़ैरह भरींदासीं हुनखे बि सभु सफ़ाई सां बिल्कुलु सभु सुठी तरह सां भरींदासीं ऐं सभिनी खां पहिरों हुनखे सुठी तरह सां ठाहे करे सुठी तरह सां सुकाए करे पोइ हुनखे प्रदर्शित कंदासीं माना अॻियां ॾेखारींदासीं ऐं सभिनी खां पहिरीं हिन दुनिया में अठारवी सदी में रवि वर्मा ड्रॉइंग ठाहियो मतलबु ठाही हुई ऐं ड्रॉइंग जो अविष्कार कयो हुओ मतलबु सभिनी खां पहिरीं अचनि था लिखण विद्या खां पहिरीं लिखित विद्या खां पहिरीं पहिरीं पंहिंजी ड्रॉइंग जो अविष्कार थियो हुओ